आमच्या गोंयांत जायते क्रिकेटीचे कोच आसात नितीन वेर्ळेकर हर्शानंद गांवकर मागीर त्यान भायर मारियान तशें जायते कोच भरलेले आसात आनी ते जायते जाग्यांचेर आसा नितीन म्हापसा पणजे काम्पाल वास्को फोंडे हे जायते वेळे कोच आसात आनी थोडे कोच अशेंय आसात की ते येवून सुद्दा आपल्या शाळेंनी येवून सुद्द शिकयतात तेंच्या ग्रांवड्रार तशेंच म्हजें सांगता आतां हांव हांव एका शाळेंत येयल्लो आनी कोच येयल्लो तसोच खेळटना ताणें म्हाका पळयलो तेन्ना म्हाका तेणें सारको शिकयलो कशें खेळप मार्ग बऱ्या मार्गान दाखयलो कसो बॅट हाडप कशें बॉल व्हरप हें सारकें शिकयलें आनी तसोच करून हांव वयर पावलां सो हांव तुमकां सांगता की कोचिंग हें म्हत्वाचे आसा सो तुमी खंयचेय कोचिंगा कडेन वयतलो जाल्यार पयलीं कोचिंग म्हणल्यार डिसीप्लीन जाय कशें वचप सारकें टायम टू टायम रावप टायम टू टायम न्हिदप खावप हे सगळे म्हत्वाचे गरजेचें गोश्ट जावन आसा कोचिंग म्हणल्यार जायते कोचिज येतात लायफान बट तुमी कशे वागता ते गरजेचें आसा थोडे कोच अशेंय आसता सारकें हार्श शिकयता मारून शिकयता आनी थोडे कोच अशेंय मेळटा की सारकें समजावन शिकयता सारके दोनूय हरशीं गरजेचें कित्याक आमी आमकां कितें करूंक जाय जाल्यार सारकें घट्ट रावंकूय जाय कोचांनी सो ताका लागून कोचिंग इम्पॉर्टेंट म्हत्वाची गजाल जावन आसा सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की कोचिंग घेवप गरजेचीं